मां नंढपण खां ड्राईंग सिखणु शुरू कयो हुयो मुंहिंजी ड्राईंग काफ़ी रूची हुंदी हुई ऐं मुंहिंजा माउ पीउ बि मूंखे अॻिते वधाइणु करणु मूंखे अॻिते कुकू मुंहिंजो साथ ॾिनो ऐं मां अॻिते वधण में मुंहिंजो काफ़ी उन्हनि जो माउ पीउ सहयोग आहे अॼु मां काफ़ी हद तक ड्राईंग ठाहिण में माहिरु आहियां